ہمارے ناسک ضلعے میں مفتی اسماعیل ایم آئی ایم سے پارلیمنٹ جیتے ہیں وہ یہاں کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں پر انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے جیسے کہ روڈ بنوانا غریبوں کی مدد کرنا جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر دینا ان سب کی کافی اچھی مدد کی ہے